हॅलो हय हय उलयता उलयता कोण उलयता आं सांगात आं आं आं घरा करुया न्ही घरा करता घर करता हय हय ना तशें कांय आसना तशें कांय आसना तुमी करपाक शकता तुमचे थंय ना तशें कांय आसना तुमी करपाक शकतात तुमचे सोयेतीन ना ना ना हय हय सारकें हय घेवन येता आसा आमचे कडेन आसा घेवन येता नाजाल्यार सुपारी दवरपाक जाता पूण आसा आमचे कडेन पिंडी घेवन येता हांव येता आसतना पंच फळां लागतली हय बेल लागतलो पंच फळां लागतली अभिशेक करपाक दूद बी अशें कितें लागतले आनी हय पंचामृत लागतलें पंचामृत लागतलें हय गंध फूल बाकीचें हरशीं कापूर वाती ह्यो सगळ्यो वस्त्रां करची पडटली नवी वस्त्रां हय अकरा मण्याची केल्यार पुरो अकरा मण्याची पूण धवी करपाची धवी करपाची आ धवी हे अशें म्हणटा मेळ्ळी जाल्यार बरें आसा नाजाल्यार मेळटा ती फुलां घालपाची हय चलता चलता तशें करुया